विकास आ विकासके दृस्टि सँ सुपौलके सामने मुख्य चुनौती आ अवसर अछि आर्थिक आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय राजनीति आर्थिकमे सबसे आर्थिक जे कि हॉस्पिटल बनयके चाही हमरा सुपौल जिलामे सामाजिकमे भेदभाव नहि होइके चाही पर्यावरणीय पेड़ पौधा सब काटै छथिन सब इहाॅं सब पर आदमी लगेथिन नहि आ काटथिन लेकिन जरुर लेकिन नहि काटयके चाही राजनितिक इसकुल सबमे इसकुल सबमे टीचर सबके बहाली करैके चाही अच्छे अच्छे टीचर सबकेँ